इहो बि लिखियलु आहे हिन ते हा मूंखे लॻंदो आहे की ड्रॉइंग माण्हुनि जे लाइ रोगन जो उपचार में फ़ाइदेमंद ॾाढो सुठो कमु कंदो आहे हिकु आर्टिस्ट जे जे रूप में मां इहे गुण सिखिया आहिनि अनुशासन सां गॾु कम करणु ऐं पंहिंजी कौशल सां पंहिंजी कल्पना सां नओ कुझु ठाहिण करणु मूंखे इहो सभु ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां कंदी रहंदी आहियां